हमारे क्षेत्र में बिज़नेस के लिए बहुत से जगह हैं जिसमें या फिर दूध की का डेयरी हो जाए और उसके बाद मुर्गी फार्म का हो जाए मुर्गी का अंडे अंडे की फैक्टरी हो जाए और जो है हमारा क्षेत्र धान गेहूँ का क्षेत्र है नया बीज मिल मिल जाए तो भी लगाया जा सकता है और जैसे कि फूल ऊल की खेती हमारे तरफ नहीं होती है अगर फूल उल की खेती कराई जाए फूल का पौधा मिल जाए उपलब्ध हो जाए तो फूल की भी खेती हो सकती है जमीन उपजाऊ है बहुत से धंधे हैं जैसे धान और गेहूँ का क्षेत्र है यहाँ राइस मील भी बैठ सकती है

फार्म बनकर मुर्गे मुर्गी भी पाले जा सकते हैं और दूध की डेयरी भी हो सकती है बिज़नेस में वहाँ और धंधों के लिए और चीज़ बनाने वाली कोई भी कम्पनी यहाँ आकर बैठ सकती है हो जाएगी तो इस क्षेत्र के लोगों को बिज़नेस उपलब्ध हो जाएगा बिज़नेस मिलेगा क्षेत्र का भी विकास होगा और यहाँ पे बिज़नेस और कार्य का कोई साधन नहीं है लोग अपना खेती धान और गेहूँ की फसल पैदा करते हैं धान गेहूँ में नए नए जो है बीज मिल जाएँ तो वो भी लगाया जा सकता है मछली पालन भी का एक बिज़नेस है वो भी कि हो सकता है ऐसे जो है बिज़नेस के कई साधन हैं जो बिज़नेस उपलब्ध हो जाए